نہیں مجھے ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے نہ ہی کبھی ان چیزوں کا کبھی سامنا ہوا ہے لیکن در اصل بات یہ ہے کبھی کوئی جیسے مسائل جو قانونی یا اخلاقی خلاف ورزی کو شامل کرتے ہیں وہ حقیقت میں قانونی مقدمات میں آتے ہیں جو ادارے جیسے پولیس وکلا ووکیل اور عدالتوں میں سمجھائی جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو قانونی رہنمائی سے مشورہ کرنا چاہیے یا قانونی رہنماؤں سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے حقوق اور اختیارات کا مکمل علم ہو